व्यवसाय के बारे मे किछु हम गप कर सकै छी काहेकि हम एहि ग्रामीण मे बहुत ही दिन से रहै छी इहाँ के कृषि आपूर्ति भंडार मे भी हम कुछ बात कह सकै छी जैसेकि यहाँ के जे भी कृषि के गन्ना या किछो होइ छै जे भी पदार्थ होइ छै जैसे गन्ना होइत रहले तऽ हमरा यहाँ के नजदीकी रीगा मिल मे जाइ छलैया जोन से किसान के रूपैआ अबै छै एके मुठ्ठी पर यहाँ रीगा मिल भी बन्द हो गेल छै तऽ एहिके चलते हमरा यहाँ सबसे जादा खेती धान गेहूँ मूँग मसूरी के दालि के भी करल जाइ छै यहाँ अलग अलग प्रकार के सब अपना अपना हिसाब से खेती करै छै जैसेकि धान के खेती केला के बाद मे यहाँ पैक्स मे जाके भी कुछ लोग दाम मे पैक्स के दाम मे धान बेचै छै जेकरा की ओ पैक्स वाला सब भी की करै छै की मिल के हाथे बेचै छै सरकार के अथी के अनुसार इसब चलै छै आओर इहाँ समझू की अपना अपना हिसाब से सब खेती बारी करै छै आओर एहिमे बहुत ही अच्छा हरा भरा हमरा एहिमे के खेती होइ छै एहिमे बहुत ही तरह से अलग अलग प्रकार से अलग अलग सीजनमे भी खेती करै छै यहाँ के हम कृषि पे संचालन के व्यवस्था ओतना ना मिलय के चलते यहाँ ठेकेदारी भी कम होइ छै आओर यहाँ के सब चीज ठीक ठाक छै